नमस्ते मैम अच्छा हाँ हाँ ज्वेलरी शॉप से बोल रही हूँ हाँ हाँ मिल जाएंगे जो चाहिए वह मिल जाएगा आपको

हाँ तो सब कुछ मिल जाएगा क्या क्या चाहिए आपको हाँ सब मिल जाएगा कान का झुमका रिंग और हार हाँ हाँ नथिया हैं वे नए डिज़ाइन में है नथिया हाँ हाँ हाँ मिल जाएगा सब ना आपको अच्छा अच्छा क्वॉलिटी में मिलेगा सब कुछ है मेरे पास हाँ हाँ सुंदर है अच्छा नहीं है बोल रहे है ना आप से कि अच्छा क्वॉलिटी का है

मेरा दुकान तो वहाँ पर है वे सिधारी पर हाँ सिधारी पर हैं सुबह से आठ बजे से लेकर दस बजे तक खुली रहती है जब चाहे सो जब चाहे तब आ सकती हैं सुबह से ले कर दस बजे हाँ दोपहर में आइए दोपहर में ज़्यादा भीड़ नहीं रहता हैं हाँ तो आइए दोपहर में ले लीजिए जो चाहे आपको हाँ हाँ मिलेगा क्यों नहीं मिल जाएगा हाँ मिलेगा डिस्काउंट मिल जाएगा अच्छे दाम पर मिल जाएगा आपको आइए पहले तो पहले आइए तो हाँ ठीक है जब चाहे तब आप आइए आठ से लेकर दस बजे के बीच में आप चाहे जब आएं लेकिन दोपहर में आएँगी तो कस्टमर मतलब कम रहेंगे हाँ तो आप अच्छे से हाँ अच्छे से ले पाएँगीे ना आइएगा या आप जब चाहे तब हाँ डिस्काउंट देंगे और क्या क्या चाहिए आपको

ठीक है मिल जाएगा आपको हाँ ठीक है तो वह भी मिल जाएगा ठीक ठीक हाँ नमस्ते